جی ہاں میں نے پہلے ڈاک ٹکٹ سکے چٹانیں جمع کی ہیں اور وہ آج زیادہ قیمت کی ہیں میں نے پرانے زمانے میں اپنے دادا پردادا کے زمانے میں چلنے والے سکوں کو اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے اور وہ آج بھی میرے پاس ہیں میں نے فارن کنٹری کے باہر بدیس پردیس کے سکے بھی جمع کیے ہیں جیسے روس کا سکہ ہے میرے پاس اور سعودی عرب کا بھی ہے اسی طرح پرانے زمانے کے اور پردیس کے روپے پیسے ڈاک ٹکٹ میرے پاس جمع کیے ہوئے ہیں اور آج بھی میرے پاس ہیں